तीन दिन पहले मैं बाज़ार जाकर नया गैस स्टोव लेकर के आई वो स्टोव में इसलिए लाई थी क्योंकि जैसे कि अभी दिवाली भी आ रही है तो मैंने सोचा नया स्टोव ले लेती हूँ वो स्टोव लाकर के जब मैंने अपने घर पर रखा तो जैसे ही मैंने उसे खोल कर देखा तो पता चला कि उस स्टोव का ऊपर का जो काँच है वो चटक गया उसको चटकने के बाद मेरा इतना ज़्यादा मन ख़राब हुआ और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा उसने वो जो स्टोव था वो बहुत ही हल्की क्वालिटी का दिया मुझे और मेरा मन ख़राब हो गया और मेरे पैसे भी ख़राब चले गए